ओना तऽ हम बाहर रहै छी आओर बाहरमे हम जेना मुम्बइमे रहै छी तऽ मुम्बइमे हम सुपरभाइजर के काम करै छी आओर ओय दरमियान हर आदमीसऽ दोस्ती दुश्मनी तऽ मानि लिअ ई तऽ प्राकृतिके देन छियै ई तऽ होइते रहै छै तऽ आब जेना ककरोसँ बहुत तरहके बहुत दिमागके आदमी आबै छै तऽ ओइमे जेना कि आदमीके ककरोसऽ झड़प भए गेलै तऽ हम सब चाहलौं जे ओकरा सामान्य रूपसऽ प्यारसऽ समझाएकऽ बुझाएकऽ ओइ चीजके शान्त कए दी जँ ई चीज शान्त होइवला नइँ रहै छै तऽ ओकरा हमसब की केलूँ तऽ कानूनके पास गेलूँ आओर कानूनके सहारा लए कए आओर ओकरा उचित दण्ड जे रहल ओकरा नजरमे गलत या सही ओकर दण्ड या निर्णय ओकरा देलक आओर ई चीजके सुलझेलक